म्हाजें नातें अशें जनावरां बरोबर गोरवां आसता तेंका जशीं आपलीं भुरगीं तशीं सांबाळचीं पडटा तेंकां सकाळचें उठोवचें पडटा तेंकां सगळें न्हाणवपाक शेण बी भरपाक तें आसात जावं तेंकां खावपा जेवपाक घालूंक जाय सोडटा अर्दे वरान सोडूचें ना जाल्यार घरा कडे जाल्यार तेंकां सगळें पळोवचें पडटा रानांत सोडना जाल्यार चार बी घालची पडटा जावं तेंकां कितें आसा तो निवळ बी जावं कितें जावं तें दिता आणी तशें करून जशें भुरग्यांची कुयदाद घेता तशी तेंची घेवची पडटा आतां कितें कुयदार घेयना जाल्यार तीं जनावरां आपल्या कडेन लागीं येना जावं आमी कितें कितें उरलेलें जावं बाकरी जावं जावं आणी कितें चपाती जावं अशें तेंकां आपोवन दितालीं तेंची नांवां दवरतालीं तेंकां नांवांनी उलो मारल्यार ते रोखडीं आमच्या फाटल्यान येतालीं तशें आमचें आसलेलें एक संजू एक तांबडी गाय काळूबाळू आणी कापशी अशी जायती गोरवां आहलेली आमची तशें करून आमी मातसो उलो मारलें काय तीं आमच्या फाटल्यान येतालीं आणी आमच्या बरोबर रावतालीं जशीं मनशां रावता त्या भाशेन रावतालीं आमच्या बरोबर तीं अशें करून आमी गोरवांक पोसतालीं आनी कोणाचें शेतां भितां अशें चडान चड वचपा दिनासलीं कित्या लोकांचे गाळी घेवपा बरें दिसना तें म्हण आमी खूब त्रास काडटालीं गो गोरवांक लागोन केन्ना बरें नासतालीं गोरवां जाल्यार तेंचो कुयदाद पळोवपाक घेवची केन्ना आनी कितें जातालें तें तेंकां सांबाळचें पडटालें जशें मणशांक आमी सांबाळटा तशेंच आमच्या गोरवांक आमी सांबाळटालीं अशें करून आमी जनावरांची मणशां सारकी काळजी घेतालीं